ہاں میرے خاندان میں بے شمار افراد موجود ہیں اور میرے خاندان میں الحمد للہ تمام لوگ تعلیم یافتہ ہیں ہم سے جو پچھلی نسل ہے ان میں تقریباً تمام لوگ ہی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں اور کچھ طبیب حضرات بھی ہیں جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اور ہماری نسل میں جو میرے چچا زاد اور پھوپھی زاد بہنیں اور بھائی ہیں وہ ان میں سے چھ یا سات سے زائد لوگ ڈاکٹر ہی کے شعبے سے منسلک ہیں اور بقیہ جو ہیں وہ انجینیئرنگ کے شعبے سے منسلک ہیں اور میرے دوستوں میں بھی لوگ مختلف پیشوں سے منسلک ہیں کچھ لوگ بنکر ہیں کچھ لوگ دکانداری کرتے ہیں کچھ انجینیئرنگ کر رہے ہیں کچھ فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں اور میرے ایک دوست ہم دونوں طب کے شعبے سے منسلک ہیں